हमलोग जो है सुबह पहर खेतों की तरफ़ टहलने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमलोगों को हवा हवा वह सब मिल जाती है पहले हमारे यहाँ जो है तो गोबर की खाद केवल पड़ती थी और वही जानवर रहते थे तब सुबह पहर हमलोग वह गोबर एक जगह एकट्ठा करते थे उसमें हवा पानी सब मिल जाता था सड़ता था वही खेतों में डाला जाता था पहले कोई यह जब बचपना था तब पहले यह कोई यूरिया और डी ए पी और यह जितने हैं यह सबकुछ नहीं आता था पहले के सिर्फ केवल गोबर की खाद से ही किसान को किसानी का फ़ायदा केवल गोबर की खाद डालकर ही काम करते थे अब तो ज़माना सब वह आ गया तो अब तो सब दवा और यह वह यह यूरिया डालो यह इसमें डालो वह डालो यह कीटनाशक डालो पहले इतना ज़्यादा रोग भी नहीं तो लगता था क्योंकि फ़सल खूब जोताई होती थी अब तो केवल एक दफ़े जोत दिया और बस आराम से उसमें डी ए पी और दुनियादारी डालकर बस बो दिया पानी लगा दिया और यही सब हो जब हमलोग छोटे थे तब यह कुछ नहीं होता था तब सिर्फ केवल गोबर की ही खाद फ़सलों में डाली जाती थी उससे हमलोगों को भी कोई बीमारी नहीं होती थी अब तो सब दवा डालो सब जहर डाला जाता है वही हमलोगों को चाहे जितना पानी में धोएँ चाहे जो कुछ करें अब तो बहुत ही मामला गड़बड़ है गड़बड़ इसलिए है कि अब कोई करने वाला नहीं है पर तब पहले था कि सब लोग जुटकर खेती में मेहनत की जाती थी मेहनत करके सब अपने हाथ से गोबर उठाना अपने हाथ से एक जगह इकट्ठा करना उसके बाद जब जेठ बैसाख महीना होता था तब उसमें उसको उठवाकर बैलगाड़ियों से खेतों में डाला जाता था उसके बाद उसको खेत में पूरा बिछाया जाता था उसके बाद उसमें जोताई होती थी तब उसमें जो फ़सल बोई जाती थी तो बहुत अच्छी होती थी अब वह ज़माना सब चला गया अब तो सब वह हो गया कि यह डी ए पी डाल दो और कोई रोग लग गया जाओ वह दवा ले आओ छिड़क दो दवा वह सब दवा छिड़की जाती है चाहे जो कुछ हो लेकिन उतना पैदा भी नहीं होता है तब गोबर की खाद में जितना पैदा होता था उतना अब इस खाद में नहीं हो पाता अब यह डाला जाता है तमाम रुपया लगता है तब हर घर में चार छह आठ दस जानवर रहते थे खूब गोबर खाद एकट्ठा होती थी खूब उसमें डाला जाता था खूब अनाज पैदा होता था और मोटे अनाज सब होते थे अब कोई न मोटा अनाज कोई होता ही नहीं है न अब चना होए न जौ होए न बाजरा होए अब तो सिर्फ गेहूँ पहले यह नहीं था पहले हर चीज़ होती थी अरहर लो मसूर लो चना लो मटर लो यह सब होता था और खूब पैदा होता था केवल इसी गोबर की खाद से और अब दसियों हज़ार रुपया लगाया जाता है और यह सब खाद पानी उसमें यह कीड़ा लग गया यह दीमक लाग गए तमाम उसमें दवा डालो तब भी फ़ायदा नहीं होता रहता है तब एक भी पानी नहीं लगाना पड़ता था अब गेहूँ बो यह सब लगाओ उसके बाद तीन तीन चार चार पानी लगाओ तब भी उतना नहीं होता है अब वह पहले वाले ज़माना खत्म हो गया पहले सब बहुत अच्छा था और अब तो अगर है रुपया तो डाल दो नहीं रुपया है तो यूँ ही जोतकर बो दो जो कुछ हो जाए वही ठीक अब तो सब रुपया अब चलने लगा किसान आदमी तीन जब किसानी के अलावा और कोई चारा नहीं है तो कहाँ से लाएगा इतना करेगा लेकिन तब भी झार बटोरकर झारकर बटोर खाने को रहे चाहे न रहे बेच बाँचकर यहाँ तब भी डी ए पी वह कोई दस किलो डालता है कोई बीस किलो डालता है लेकिन नहीं वह बीस किलो हम डाल पाएँगे तो दस ही किलो डालो पाँच ही किलो बीघा डालो कि अब चलो थोड़ा बहुत उसमें कुछ हो तो तो अब पहले के और अब पहले खूब पानी बरसता था सबकुछ होता था अब तो कहो पूरा आषाढ़ो निकल जाए सावन निकल जाए कहीं पानी क्या नाव नहीं है और तब आषाढ़े तेरे जाते तेरे लगा लगा दे बरसे का आदमी को खूब जोताई हो खोदाई हो और आषाढ़ में ही यहाँ तब सब लोग उड़द ददुही वह सब जो कुछ बाजरा जोन्डी सब बो दिए जाते थे खूब होता था और अब जो सबकुछ बोआ जात है कुछ होता ही नहीं अब वह सावन भादो में बोया गया तब पानी बरसा तो अब उसमें कुछ होता ही नहीं जब पानी ही नहीं बरसा तो क्या होगा तो इस वज़ह से